बिहारमे स्वास्थ सेवा जे छै पहिलेसँ बहुत बदलाव आइ गेलय हन यहाँ जेकी पहिले इतना कि कहय छै व्यवस्था नहि रहय आब तऽ यहाँ बहुत व्यवस्था आइ गेलय कि कि कहय छै पहिले यहाँ जेकि लोकके घरमे ही कि कहय छै डिलेवरी होइ जाइ रहय जे कि कहय छै गाँव घरमे जे कि कहय छै दाइ माइ रहय छल ओहाँ आइके करबाबय रहय आब तऽ यहाँ जे कि कहय छै एतना सरकार ने सुविधा दऽ देलकय स्वास्थ सेवा दए देलकय की कि कहय छै आशाके बहाल कयलकय हन आँगनबाड़ीके बहाल कयलकय सब आशा दीदी ने घर घर आबय छै हरेक चीजके बारेमे बतबय छै की कि कहय छै जच्चा बच्चाके स्वस्थ रखयके छै यहाँ जे कि सही टाइमपर यहाँ जे कि सुइ लएके छै पहिले लोग घरमे ही कि कहय छै डिलेवरी करबाबय रहय नाभी कि कहय छै ही घरमे ही काटय रहय ढङ्गसँ यहाँ जेकि कि कहय छै ओकरो ने सुरक्षा नहि होवऽ पारय रहय ओइके वजहसँ बच्चा डेथ करि जाइ रहय चाहे यहाँ जे कि माय डेथ करि जाइ रहय आब उ सब लक्ष्ण देखेलए नहि मिलय छै सरकार बहुत व्यवस्था करलकय हन आओर एकरोसँ जादे यहाँ जे कि करतय जे पहिले यहाँ गाँव घरमे गाड़ी घोड़ा खोजय पड़य रहय नहि मिलय रहय केना जेतय आब तऽ यहाँ जे कि एगो कॉल करय छै एम्बुलेन्स चलि आबय छै जे कि कहय छै ओइसँ चलि जाइ छै लोकके हरेक चीजके लेल ई सोचय पड़य रहय चाहे गाँव घरमे पहिले टी बी होइ जाइ रहय तऽ घरसँ बाहर निकालि दै रहय कि कहय छै जकरा टी बी होइ गेलय जे गाँवसँ बाहर निकालि दहो कि कहय छै ने तऽ दोसरोके होइ जेतय आब तऽ टी बी के भी इलाज यहाँ सरकारी हॉस्पिटलमे आइके लए जाइ छै बढ़िआँसँ इलाज करय छै दवाइ दारू बढ़िआँसँ दै छै ओकरो यहाँ टी बी मुक्त कए दै छै पहिले यहाँ जे कि एगो सूइया दिलबाबय खातिर जे कि कहय छै लोकके सोचय पड़य रहय समझय पड़य रहय आब तऽ जे कि घर घर आबय छै बोलबय लए कि चलहो कि कहय छै बच्चाके जे छै सुइया दिलबाइ दिहो जे बच्चा तोहर यहाँ जे कि कि कहय छै पोलियोके सुइया परतऽ चाहे यहाँ जे कि बी सी जी के सुइया पड़तऽ पहिले यहाँ जे कि माता मैया होइ जाइ रहय बहुत होइ जाइ रहय माता मैयामे बहुत बच्चा डेथ करि जाइ रहय आब तऽ यहाँ जे कि कि कहय छै एतना सरकार ने यहाँ सुविधा देलकय की कि कहय छै जे माता मैयाके रोकि देलकय पहिले यहाँ जे कि बच्चा जनम लै रहय पोलियो मारि दै रहय जेकि कि कहय छै पोलियोसँ बहुत बच्चा ग्रसित रहय छलय एतना ग्रसित रहय छलय कि कहयके बात नहि यहाँ हरेक घरमे एगो दुगो यहाँ जे कि पोलियोके शिकार हो जाइ रहय सरकार ने अइपर ध्यान देलकय बहुत ध्यान देलकय जे घर घर जाइके सबके दवाइ पिलेलकय दवाइ पिलायके एकरा जे छै यहाँ जे कि कि कहय छै पोलियोके यहाँ जे कि मुक्त कयलकय जे कि कहय छै भारत यहाँ जे कि कि कहय छै पोलियोसँ मुक्त भए गेलय आब सबके बच्चा सुरक्षित रहय छै एतना सुरक्षित रहय छै कहयके बात नहि जे पहिले यहाँ जे कि एक कालाजार खातिर यहाँ जे कि कालाजार पकड़ि लै रहय लोकके तऽ लोग मरि जाइ रहय कालाजारके इलाज नहि करबा पाइ रहय किएक कि गरीब लोग रहय पहिले यहाँ जे कि ने पैसाके व्यवस्था हुव पारय रहय सरकारीमे ने इलाज हुवै रहय ओइके वजहसँ लोग मरि जाइ रहय यहाँ आब तऽ यहाँ जे कि कालाजारके भी कि कहय छै इलाज यहाँ जे कि सरकारी हॉस्पिटलमे हुवै छै वहाँ भी यहाँ हरेक तरहके कि कहय छै सुइ दवाइ हुवै छै जे जाइए वहाँ पूर्जा लगायके देखाय दियै चाहे गाँवमे भी जे कि कहय छै छोटा मोटा हॉस्पिटल छै वहाँ भी डॉक्टरके सुविधा छै ए एन एम के सुविधा छै वहाँ भी कि कहय छै जाइ छै लोग जे दवाइ लै छै खाँसी सर्दी बोखार पहिले हुवै रहय पैसा रहय छलय तऽ लोग लै रहय दवाइ नहि पैसा रहय छलय तऽ लोग दू दिन तीन दिन तक जे छै यहाँ जे कि बोखारसँ ग्रसित रहय छलय आब तऽ यहाँ जे कि कि कहय छै तुरत बोखार लगय छै हे बगलमे छै यहाँ जे कि हॉस्पिटल चलऽ ने वहाँ दवाइ यहाँ जे कि लए लेबय यहाँ जे कि दुगो रूपैआ लगतय पूर्जा लगायके लए लैके छै वहाँ जाइके लए लै छै दवाइ तुरत यहाँ जे कि कि कहय छै लोग ठीक हो जाइ छै एत्ते बढ़िआँ सरकार ने स्वास्थ सेवा देने छै कि कहयके बात घर घर जाइके यहाँ जे कि अथी करय छै लोकके पहिले फलेरियाके बहुत शिकायत रहय बहुत गोर फुलि जाइ रहय फलेरियासँ लोक मरि जाइ रहय जे बुलिये नहि पारय रहय आब तऽ फलेरियाके दवाइ यहाँ घर घर आइके दै छै सबके खिलबय छै कीड़ाके दवाइ यहाँ जे कि लोक पहिले पैसा रहय छलै तऽ खरीदय रहय नहि पैसा रहय छलै तऽ नहि खरीदय रहय बच्चाके नहि दिय पारय रहय बच्चा पेटमे जोंक होइ जाइ रहय तऽ बच्चा मरि जाइ रहय आब तऽ यहाँ जे कि घर घर आइके बच्चाके दवाइ खिलबय छै कि ई कीड़ाके दवाइ छिकै जे बच्चाके खिलाय दहो चाहे अपनोसँ यहाँ जे कि आबय छै आशा दीदी आओर ओकरा जे छै खिलाय दै छै एते बढ़िआँ सुविधा देने छै बहुत जे छै सुविधा देलकय आओर सरकार ने यहाँ जे कि कि कहय छै स्वास्थपर ध्यान देतय स्वास्थ विभागके यहाँ जे कि आगे बढ़ेतय यहाँ जे बहुत तरहसँ अइसन सब रहय जे परिवार नियोजन लोक करबाबय खातिर लोक परेशान रहय छलै लोकके ने पैसा रहय छलै तऽ नहि करबाबय पारय रहय एक महिलाके पाँच गो बच्चा छओ गो बच्चा सात गो बच्चा गरीबी कि तरह जियै रहय आब तऽ यहाँ जे कि कि कहय छै सरकार ने यहाँ करि देलकय हम दो हमारे दो दुगोसँ यहाँ जे कि तीनगो हुवै छै सरकार ने आर पैसो दै छै कि ओपरेशनो करि दै छै पैसो दै छै खाइ पियै लए इतना सरकार ने सुविधा कए देने छै कहयके बात नहि यहाँ जे कि लोग यहाँ जे कि बहुत तरहेसँ यहाँ जे कि कि कहय छै आब सुविधा पाइ रहल छै सरकार यहाँ जे कि दवाइ दारू हरेक चीजसँ यहाँ आब सरकारीसँ आयुष्मान कार्ड अभी बनि रहलय हन आयुष्मान कार्ड बनायके यहाँ जे कि इलाज करा सकय छै बड़ासँ बड़ा कि कहय छै डॉक्टरके पास जाइके हरेक चीजके टी भी के कैंसरके यहाँ इलाज हुवै छै कोइ तरहके कोइ दिक्कत नहि हुवै छै यहाँ जे कि सरकारी सुविधामे बहुत तरहसँ राति बेराति हर हमेशा डॉक्टर उपलब्ध मिलय छै जे लोग गरीब दुखिया सब पहुँचय छै सबके ढङ्गसँ इलाज हुवै छै सब बहुत बढ़िआँ रहय छै आोर बेहतरीन सरकार ने करतय जे पहिले तऽ एतना कष्ट रहय लोकके कि कहयके बात नहि पैसा रहय छलै तऽ इलाज हुवै रहय नहि तऽ लोग यहाँ जे कि मरि जाइ रहय आब उसब लक्षण देखय लए नहि मिलय छै पहिले यहाँ जे कि टीटीके सुइ नहि लै रहय गर्भवतीमे तऽ यहाँ बच्चा जब जनम लै रहय तब ओकरा यहाँ जे कि कि कहय छै नाभीके खुरपीसँ हसुआसँ बैठीसँ घरमे इएह सबसँ काटय रहय तऽ ओकरा टेटनस पकड़ि लै रहय तऽ लोग कहय की कि कहय छै उ बच्चा जब डेथ करि जाइ तऽ कहय चौरा दाबि देलकय इसब यहाँ जे कि कि कहय छै मनमे लोकके रहय छलय लेकिन यहाँ आब तऽ सरकार ने यहाँ घर हर यहाँ जे कि बोलायके घरमे जाइके आशा दीदी सुइया दिलबाबय छै ओकरो यहाँ जे कि अस्पतालमे डिलेवरी करबाबै छै सुरक्षित डिलेवरी करबाबय छै कोइ तरहसँ कोइ परेशानी नहि हुवे दै छै यहाँ